कायद्या विशयाच्यो कांय गजाली तर आयल्यो जाल्यार आमी पयलीं आमच्या जाण्ट्यां कडेन वचून त्यो सोडोवं येता काय हेजो प्रयत्न करता आनी जर जमलेंच ना जाल्यार मागीर आदवोगादाची मदत घेता